हलो मैम आप वेभव टेलर से बात कर रही हैं न मैम वो आपके यहाँ पर किराने का समान मिलता है तो मेम आप बता सकती हैं कि आपके यहाँ पर क्या क्या मिलता है मेम हमको पुरा समान चाहिए था किराना समान क्योंकि मेरी भी दुकान है वो छोटी है और मुझे पता चला है कि आपके यहाँ से खरीद सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया था कि आपके यहाँ से समान लेना था तो अप आप कब तक डिलेवरी कर सकते हो हमको बीस तारीख तक की चहिए थे

हाँ मैम ओर आपके यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं फिर आप बता सकती हैं क्या

जी मैम

हाँ मैम जैसे कि अगर कुरकुरे वगैरह ये वो सब मिलते हैं ना तो मैम जो भी आपका बजट के हिसाब से आप डिलेवरी करवा देना

जी थैंक यू